ہمارے علاقے میں ایک یاسین بول کے بچہ رہتا ہے وہ بچے کی جتنی کی بات کریں اتنا کم ہے لاسٹ ٹائم ہمارے کو ایک دس دن پہلے بہت سی بارش ہو رہی ہے ایک پرانا گھر تھا پرانے گھر میں کوئی نہیں ایک بڑھیا عورت رہتی تھی قریب کم سے کم ستّر اسّی سال کی اس کے یہاں کوئی نہیں تھے گذارا کرنے کو کوئی نہیں کوئی آتے کوئی آتے جاتے نہیں یاسین بول کے جو تھا واقعی ہمت کی بات کرنا وہ بچے کی اتنی بارش جو ایک ہفتے سے کنٹینیو بارش تھی وہ اس نے ہمت کبھی نہیں ہاری وہ اس پرانے گھر میں اس عورت کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں وہ ایک بات ہے پھر ہمارے ایک مہنے پہلے یعقوب صاحب کے گھر میں کچھ ایسی چیز چوری ہوئی تو رات کے ٹائم پہ چور کو پکڑنے کے لیے ہمارے یاسین صاحب کی ہمت کی تعریف کرنا اس نے وہ چورکو بھی پکڑا ابھی تو چلو پڑوس میں ایک یاسین بھائی سے ہر چیز کی سہو لت آتی ہے چلو ہمیں بھی بول کے